हँ हेलो हँ बोलु मुजफ्फरपुरमे मिलैत छै लीची मिलैत छै आम मिलैत छै अहाँकेँ की चाही हँ बहुत मिलैत छै सेब भए गेलै अनार भए गेलै अमधुर भए गेलै आओर अथि बहुत फल मिलैत छै अनार भी भए गेलै सस्ता अभी कहाँ मिलत अभी तऽ महगे मिलत हँ लीची हइ सए रुपिआके एक सैकड़ा मिलत आ आम की कहैत छै कि सए रुपिआके डेढ़ किलो मिलत हँ महंगाइके जमाना हइ तऽ की करबै महंगामे तऽ लिएके पड़त सरकारे महंगा कयले हइ महंगाइ मुजफ्फरपुरमे यहाँके तऽ नामी एगो लिचिये छै हँ मुजफ्फरपुरमे फल तऽ बहुत छै आ बजार छै ने समिति बजार छै हँ बहुत बजार छै जीरो माइल बजार लगैत छै हँ मुजफ्फरपुरमे अहियापुर भए गेल अहियोपुर घूमै बला भी छै अच्छा हँ तऽ घुमि लु बहुत अच्छा मिलैत छै फल फूल सभ बहुत मिलत केला भए गेलै सेब भए गेलै अनार सभ छै बहुत किछु समान मिलत अहाँके हँ घूमै बला भी जगह बहुत अच्छा छै मुजफ्फरपुरमे जीरो माइल भए गेलै अहियापुर भए गेलै समिति बजार भए गेलै हूँ हँ ई सभ जगह पर बहुत अच्छा लगैत छै घूमैमे हँ बहुत अच्छा जगह हइ घूमे लेल हूँ हँ हँ मीनो बजार छै सभ किछु मिलत मीनो बजारमे मिलत जे अहाँ ढूँढ़बै से मिलत ओहिमे हँ हँ सभ मिलैत छै सभ मिल जाएत इहा किआ नहि दोकान सभ बहुत बड़ा बड़ा छै ने हँ ओहिमे जे चाहबै से सभ मिल जाएत हँ समान सभ बढ़िआँ मिलत कोइ दिक्कत नहि छै डिस्काउंट भी अहाँकेँ मिल जाएत किछु हँ हँ एकदम फोर लाइन छै दिक्कत नहि छै रास्ताके हँ ठीक छै तऽ राखु ठीक छै